हय नुस्तें आसा आमचें नुसत्याचेंत बिझनस नू आसा नुस्तें कसले जाय तुका आमच्या कडेन ल्हान इस्वण आसा बांगडे एल्ल्यो ताल्ले सुंगटां आनी फ्रॅश हां सगलीं सगलें फ्रॅश माणक्यो थोड्यो आसा कालवांय आसा दोनूय तुकां कालवां दोनशें रुपयां आनी माणक्यो दोनशें रुपयां किलो हय कुल्ल्योय आसा फ्रॅश आसा कुल्ल्यो दोन भाशेंनी आसा काळ्यो आसा आनी दुसऱ्यो आसा धव्यो काळ्यो तीनशें रुपयां आनी तें दोनशें रुपयां काळ्यो आसा त्यो तिनशें रुपयां येतल्यो आनी तें धव्यो आसा त्यो दोनशें रुपयाच्यो आनी तुजें मातशें ऍड्रस सांगता ऑके ना तुमी येव येवपाक पडटलें आमचें डिलीवरी आसा गेल्ले ते आजून येवंक ना तें टायम लागता कितल्या मिनटांनी पावतलो तो ऑके यो सुशेगाद यो यो ऑके बरें आं तुका रेडी करून दवरता हांव पार्सल ऑके ऑके बरें बरें